ایک اچھے کھیل کو بہرحال جو اس کے ریفری ہوتے ہیں ان کے ڈیسیزن کیسے وہ فیصلے لیتے ہیں کیسے کرتے ہیں وہ ایک کھیل کو اچھے کھیل میں تبدیل کرتی ہے اور اس طریقے سے بہت اچھے کھیل جب ہو رہے ہوں تو بہت سے اچھے کھیلوں کے بعد ایک عظیم کھیل بن جاتی ہے ان کئی مجموعوں بند سے ایک اچھے کھیل ایک عظیم کھیل بن سکتا ہے